जों मोसौ फिसाखौ जों जोथोन लानांगौ जायो लानानै जोंहा मोसौ फिसाया माबायदि हाल अबस्थायाव दङ हालोदाव दं बेखौ नायनांगौ जायो मोसौ फिसाया जुदि मोजां हालोदाव गैयाब्ला मोजां मोजां माबायदि जों बेखौ बिमाखौ जों जोथोन लानांगोन फिसाया मोसौ बिमानि गायखेरखौ माबायदि जायो माबायदि जायो जागोनना जाया जों बेखौ जोथोन नायनांगोन जोथोन लानांगोन आरो फिसाया जायाब्ला जों मा खालामनांगौ जोंनि फिसाखौ फिसाखौ हमनानै बिमानो आहारखौ दौ दौनो नांगोन जोङो दौ दौनो हाब्लासो फिसाया मोजां अबस्थायाव फैगोन मोजां अबस्थायाव फैगोन आरो जों दाउसा फिसा दाउसा फिसा दाउ दाउसा फिसाखौ जों जोथोन लानांगोन बिमाया जेब्ला दाउदै गफाय गफायनानै जेब्ला बिमाया गफायजोबो अब्ला जोङो फिसाखौ दा बहननानै बिमाखौ खानानै दोननांगोन दोननानै दोननानै फिसाया मा जाहाथे बिमाया हाब्रुआव थाङा गोबोरखियाव एरा बेनि थाखाय जोङो बिमाखौ खानानै दोननानै बेखौ जोङो राखांजासिम दोननानै बेहा फिसा राखाङोब्ला जों हगारनांगोन हगारब्लासो अब्ला अब्लाबो दोननायनांगोन नायनांगोन जोङो बिमाया अबावबा थांदों नामा खेसारि बारियाव फिसाया थाबोदों नामा आरो फिसाया थाबोदोंब्ला जों बेवहाय नागिरनाय बिमानो होफैनांगोन आरो होफैनानै बेखौ जोङो बिमानो होफैनानै जोथोन लानांगोन माबायदि अबस्थायाव दङ बिमाजों फिसाया बेखौ जोङो जोथोन लाब्लासो जोंहा बिनिफ्रा गोबां मुलामफा मोननो हागोन